میں اپنے سفر کو آرام دہ اس طرح بناتی ہوں اس کا منصوبہ میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ میرے میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میرے اسباب جو ہیں وہ کم سے کم ہوں تا کہ میرے سفر کے جو ساتھی ہیں انہیں مشکلات نہ آئے اور اس سے مجھے بھی مشکلات نہ آئے اور اگر خدانخواستہ کوئی حادثہ پیش آئے تو اس چیز سے میں اپنے زیادہ اسباب کی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ نہ کر سکوں تو اس لیے میں اپنے اسباب کم سے کم رکھنے کی کوشش کرتی ہوں